ग्रामीण आओर शहरी शिक्षणमे बहुत जादा अन्तर छै ग्रामीण इसकुल सबमे अच्छा सँ पढ़ाइ नहि कराओल जाइ छै ओतहु लोक सब बच्चा सब डेली इसकुलो नहि जाइ छै किएक कि नऽ ओतहु पढ़ाइए नहि होइ छै पढ़ाइ हेतय तब तऽ बच्चा सबके लालसा जागिते कि ओसब इसकुल जाकऽ पढ़ाइ करतै जब टीचर पढ़ेबय नहि करतइ तऽ बच्चा जाकऽ की करतइ इएह वजहसँ ग्रामीण शिक्षाके एतऽ बहुत जादा अभी सुधारके जरूरत छै शहरमे फिर भी शिक्षा अच्छा छै शहरमे चाहे गवर्नमेन्ट इसकुल हुअऽ चाहेय पब्लिक इसकुल हुअऽ हर इसकुलमे पढ़ाइ सही होइ छै ठीक ठाक होइ छै जइ सँ बच्चा सभमे लालसा रहय छै कि इसकुल जेनाइ छै इसकुल जाकऽ पढ़ाइ करनाइ छै आओर पढ़ाइ करनाइ तऽ सबसँ जरूरी काम छै आइ काल्हिके जमानामे किएक कि पढ़ाइके बिना जीवन यापन करयमे सबसँ जादा मश्किल आबय छै पढ़ाइ करनाइ सब सँ जादा इम्पोर्टेन्ट काम छै आओर पढ़ाइके लिये अहाँके शिक्षा स्तरके सुधारके जरूरत छै से शिक्षा स्तर अगर सुधरतइ तभी इन्सानमे पढ़यके जागरूकता जागतइ अभी भी गाँवमे बहुत सारा एहन लोक छै जकराने अपन सिग्नेचर तक करय लए नहि आबय छै ओसब अँगूठा दएके कोनो भी काम करबाबय छै अगर शिक्षा पद्धति अच्छा रहतियै तऽ ओहो जमानाके इंसान सब पढ़ऽ सकैत रहय आइयोके जमानामे छोट छोट बच्चा सब छोटी जातिके ओसभ नहि पढ़ि पाबय छै ओकरा सबके ने अते दिक्कत रहय छै कि ओसब नहि काम करय लै चलि जाइ छै अगर शिक्षा स्तर अच्छा रहतइ गवर्नमेन्टो इसकुलमे तऽ छोटो जातिके बच्चा सब पढ़ऽ सकइए तऽ वएह वजहसँ शिक्षा स्तरके सुधारके जरूरत छै ग्रामीण शिक्षा स्तरके सबसँ जादा सुधारके जरूरत छै जैसँ ग्रामीण बच्चा सब पढ़ऽ सकय जे अमीर लोग होइ छै ओसब तऽ बाहर जाकऽ पढ़ि लै छै जे गरीब होइ छै ओ तऽ बेचारा पढ़ि नहि पाबय छै आओर ई हमेशा चलैत रहतइ तऽ फेर बच्चा सब छोट जातिके गरीब बच्चा सब ईसब तऽ पढ़ि नहि पेतय इएए वजहसँ सुधारना तऽ चाही ग्रामीण शिक्षाके सुधारना चाही